जैसे कि अहाँ पुछलहुँ कि यहाँ रोजगारके अच्छा श्रोत कि सब छै यहाँ तऽ देखलो जाइ तऽ पूर्णियामे तऽ सरकारी नौकरी तऽ कम ही आदमीके पास छै बट यहाँ अपना निजी नौकरी जैसे कि खेती करना इएह सब दोकान चलाना आओर आओर बहुत सारा ऐसा मॉल सब इएह सभ खुदके नौकरी बहुत आदमीके अपना नौकरी छै जेकि खुदके रोजगार सम्हाले अछि यहाँके आदमी सब आओर सरकारी नौकरी एक तरहसँ यहाँके आदमी सोचै छै जे सरकारी नौकरी मिलै आओर अपना जॉब आनि जैसेकि किसान सब ओ सब सोचै छै कि ऐसे सब तऽ घरेलू सब ऐसे होइ जाइ छै बट यहाँके आदमी सोचै छै कि जॉब लेना अच्छा बात छै वहाँ सेफ्टी सब रहै छै आओर यहाँके सोच ई सब छै कि नौकरी मिलि जेतै तऽ अहाँ अच्छा आदमी सब भी कहते कि सोच बढियाँ छै एकरा नौकरी मिलि गेलै ई सब बहुत चीज ई सब सोच चीज सब आदमी सब सोचै छै कि सरकारी नौकरी लेना छै पढ़ना लिखना छै आओर बहुत सारा ई छै कि वहाँ सेफ्टी मिलै छै गाव सबके आदमी बोलै छै कि हाँ एकरा घरमे जॉब छै बढियाँ आदमी सब छै एकरा ओतय पढ़लो लिखलो छै बढियाँ इसलिए सब सोचै छै कि सरकारी नौकरी मिलि जाय आओर बेरोजगार तऽ बहुत आदमी यहाँ छै देखल जाय तऽ घरमे भी आदमी सब जैसे हमरो सबके भाय बहिन सब ई सब भी अभी देखला जाय तऽ ओकरा सबके अभी जॉब नहि मिलै छै आओर ओ सब भी बेरोजगार ही एक तरहसँ छै आओर यहाँ बहुत सारा ऐसन भी है कि सरकारी नौकरी नहि मिलै छै जेकि थोड़ा बहुत पढाई वढ़ाइ टीचर वीचरके बारेमे आओर